मोदोम बारायनो नाजागासिनो थानाय सुबुंनो आंनि गामियाव मुंदांखा न'नि मुलिफोरा जादों बेबादिनो गोबां रोखोमनि न'आवनो जों माखासे आदारफोरनि गेजेरजों मोदोम बारायनो थाखाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ एबा आदारफोर मोन्नो हानाय जायो बेफोरबायदि आदारनि गेजेरजों जोंनि सावस्रि एबा मोदोमा बारायो जेरैहाय जोङो मोन्नो हायो दावदै गम गोथां मैगं थाइगं गाइखेर फनिर बेफोरबादि प्रतिन हारिनि आदार जानानै जोङो जोंनि मोदोम बारायनायखौ मोन्नो हानाय जायो